मैं पुस्कर मिश्रा छिलगटार बस्ती सक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश मैंने एमेजॉन से नाइक की एक टी सर्ट ऑर्डर की थी लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया इसलिए कृपया करके मेरी धन राशि पाँच सौ साठ रुपए मुझे वापस कर दें मेरी एमेजॉन आई डी की नाम है पुस्कर मिश्रा धन्यवाद